हेलो मनीष भैया सहरसासँ जे अभी बुक केलियै रहए हम कुशेश्वर स्थानके लेल कैब से जे छै ओहिमे हमर दोस्त छै से बैसल ओ दोस्त जे छै से ने दोस्तकेँ कॉल लगा रहल छियै अहाँके गाड़ी ड्राइवरकेँ तऽ ड्राइवर जे छै से कॉल रिसीव नहि कए रहल यए तऽ ओ जे कॉल रिसीव नहि कए रहल यए आ हमरा जे छै से महिषीसँ हमरा ओकरा चढ़बैके लेल छै तारा स्थानसँ तारा स्थानसँ हमहूँ भी चढ़बै तब जेबै कुशेश्वर स्थानके लेल तऽ कुशेश्वर स्थानके लेल जे जेबै तऽ ओ तऽ रस्तामे छै ओ कॉल रिसीव नहि कए रहल छै तऽ ओकरा जे छै से अहाँ कॉल कए कऽ पता करियौ जे आखिर ओ कतय छै हमर दोस्त भी ओहिमे बैठल छै गाड़ीमे आ अभी तऽ टाइम भी बहुत भए गेलै हेँ अभी तक ओ ऐलै नहि तऽ हमरा जे छै से जाइके छै आ ओम्हरसँ फेर वापसी भी ऐनाइ छै हमर जे छै से फोनपेसँ बुक केलियै पैसा भी कटि गेल छै आ टाइमसँ अभी तक नहि ऐलै